ऐं यौ अएहिबेर जे अहाँ के किताब हमरा एला पत्रिका मिथिला मिलन आ मिथिला आवाज़ तकर पेपर किया अतेक वर्स्ट देने छियै ऐहिमे संपादकीय पेज पर से देखलहुॅं हैॅं किछु फोटो सब लेपाल अछि आ दोसर जे अखबार के जे लायक फोटो हेबाक चाही से तऽ एहिमे नहि लागल अछि कने एहि सब पर ध्यान देबाक जरुरत छै संपादक जी के तहिना मिथिला मिलन मे सेहो मिथिला मिलन मे सेहो जे सारगर्भित आलेख सब सेहो नहि देखलहुॅं कनी एहि सब पर ध्यान दियौ माननीय हमसब नियमित पाठक छी अहाँ के